फिल्मां ते फिल्मां जि'यां हिन्दी चलचित्तर दी गल्ल करचै अस बॉलीबुड्ड बड़े ऐक्टर्स ऐक्टर्सिस कम्म करदे ओह्दै च कुछ लोग उस च कम्म करिया अपनी जिन्गी खत्म करी चुकी दे कुछ लोग आखदे कुछ लोगें दा सपना ऐ कि ऐक्ट्रस ऐक्टर बनचै ते लोकें गी मतलब लोकें गी अपने थ्रू जि'यां कि'यां होई सकै उ'नें गी चीजें दे बारे च समझाना शुरु करचै मनोरंजन करचै सटिमूलैटिंग उं'दा मेंन कम्म होंदा लोकें गी सटिमूलेट करना कोई चीज दे दुरान कोई चीज मतलब जि'यां बड़ी चीजां होंदियां जेह्दै आस्तै लोकें गी नेईं पता चलदा लाई लैओ कुसै एरियै च ऐसा हादसा होई गेआ कोई ऐसी दर्दनाक घटना होई कोई ऐसी मतलब शहीद आह्ली घटना होई केईं लोकें गी नेईं पता लगदा फिर उ'नें गी इंसाफ दलानै आस्तै साढ़ी फिल्मां साढ़ा चलचित्तर ऐ जेह्ड़ा एह् आपूं इस चीज च ऐक्ट करदे आपूं इस चीज च बढदा पूरा लोकें गी समझाने आस्तै फिर फिल्मैं दै थ्रू लोकें गी समझांदा के कि इ'यां इ'यां होआ हा उस टैम पर कि इ'यां इ'यां उ'नें कर्बानी दित्ती ही ठीक ऐ ना एह् चीजां होंदियां फिल्मां तुसें पुच्छे दा कि साढ़ा फैवरट ऐक्टर जां ऐक्ट्रस केह्ड़ी ऐ ते मेरा फैवरट ऐक्टर नवाज ऊ जीन सदीकी तुसें सुनें दा होना ओह् ऐक्टर मिगी बड़े स्हेई लगदे कैंह् कि ओह् इक ऐसा बंदा ऐ उस बंदे दी सटेविलिटी बड़ी जैदा ऐ स्थिरता बौह्त जैदा ऐ उस बंदे दी उस बंदे नै ऐसियां ऐसियां फिल्मां बनाइयां शुरू च ओह्दा करियर बंद रेहा क्योंकि नेईं कुश लोग उस्सी पसंद करदे हे निं उ'दी वीडियो लुक्स बड़ी बड्डी चीज होंदी बाकी लोग आखदे लुक्स इक दिक्खने सुनने दा इंसान खरा होना चाहिदा बचैरा नेईं हा ओह् खरा पर मेंन चीज होंदी इंसान दा टैलेंट उस इंसान च टैलेंट बड़ा हा उस्सी समझने गी टैम लग्गे पर जिसलै उस दा टैलेंट लोकें समझेआ उन्न फिल्म च ऐन्ट्री कीती बड़ी फिल्मां बनाइयै उ'नें फ्लॉप रेहियां पर नेईं

उन्न मैह्नत कीती टैलैंट हा ओह्दा गार्ड़ गिफ्टड टैलेंट होंदे केइयें दे केइयें दी मैह्नत होंदी ठीक ऐ ना उस बंदे दी मैह्नत ही उस बंदे नै फिल्म बनाई दी तुस दिक्खो जिस फिल्म च ओह् प्हाड़ त्रोड़दा ठीक ऐ ना उस फिल्म च ओह् केह् करदा कि पत्नी लाड़ी अपनी कन्नै बड़ा प्यार करदा हा ओह् ओह्दी लाड़ी प्हाड़ परा डिग्गियै मरी जंदी ते फेमस डायलाग हा ओह्दा बाप का दादा का भाई का सब का सब का बदला लेगा रे तेरा फैज़ल सुनेआ होना तुसें औह् जेह्ड़ी फिल्में दी में गल्ल करा'रना जिस दिन प्हाड़ त्रोड़ेआ हा उस फिल्मैं च ते बड़ा फेमस डायलॉग ऐ जब तक तोड़े गे नहीं तब तक छोड़े गे नहीं मेरी मन्नो तां तुस उस फिल्म गी इक बारी जरूर दिक्खो तोआनूं पता लग्गै कि सटेविलिटी स्थिरता किसी आखदे ऐक्टिंग कुसी आखदे चलचित्तर च होर बड़े चरित्तर ऐ जेह्ड़े फेम आस्तै पैसै आस्तै चीजां करदा पर उस बंदे नै लोकें गी प्रचार देने आस्तै लोकें गी मतलब बड़ा किश कीता बड़ी मैह्नत कीती उस बंदे नै तुस ओह्दी फिल्म दिक्खयो कदैं में पर्सनली एह् अड़वाईस देआ ना पर्सनली में तोआनूं आक्खा ना कि दिक्खना चाहिदा उस ऐक्टर गी उस ऐक्टर गी स्पोर्ट करचै खैर उस्सी इसलै स्पोर्ट दी जरूरत निं ऐ इसलै टॉप पर आई चुके दा बड़ी मैह्नत करिया उन्न हासल जि'यां कि करी चुके दा ऐ ते में इ'यै आखना चाह्न्ना कि तुस फिल्मां बैसे ते केईं फिल्मां चंगियां होंदियां केईं फिल्मां बेकार होंदियां केईं फिल्मां गल्त गाईड रदियां इंसान गी अजकल्ल इ'यां साढ़े घर आह्लें दा आखना केह् ऐ कि फिल्मां दिक्खी दिक्खी ञ्यानें बिगड़िये कैंह् क्योंकि अजकल्ल फिल्मां बी फिल्मां बड़ी टाईप दियां होंदियां अजकल्ल फिल्मां बड़ी मतलब कोई बच्चे गी स्हेई राह् पर लेने आह्लियां फिल्मां कोई बच्चे गी गल्त राह् पर लेने आह्लियां फिल्मां ओह् थोआढ़े पर आपूं डिपैंड करदा कि किस चीज गी चूज़ करने इक मोबाइल च हर चीज आंदी स्हेई बी आंदी गल्त बी आंदी उत्त च मैरिड़ बी है ते डिमैरिड़ बी ऐ में तोआनूं खैर एह् चीज़ मोबाइल दे बारे च निं सनाना चांह्दा में तोआनूं सना दा हा फिल्में दे बारे च फिल्मां जियां तुस थ्री डी फिल्म दिक्खी लैओ अमीर खान अमीर खान बी इक बड़ा स्हेई ऐक्टर ऐ ओह् बंदा कैह्दे आस्तै मन्नेआ जंदा ओह् बंदा मन्नेआ जेदा पैशन आस्तै उस बंदे दी सिंपलिसिटी बड़ी जैदा ठीक ऐ ओह् बंदा बड़ी स्हेई स्हेई फिल्मां थ्री डी च केह् दस्से दा कि रैंचो रैंचो इक करैक्टर ऐ जेह्ड़ा उ'नें प्ले कीता दा रैंचो करैक्टर च उ'नें केह् शो कीते दा कि कदैं बी रट्टा नेईं मारो कताबें गी रट्टा बड़ी इक बड्डी गल्त चीज ऐ ओह्दै कन्नै थ्होंदा कक्ख निं ते रट्टा इक बड़ी गल्त चीज ऐ उन्न बंदे नै केह् दस्से दा कि तुस समझियै कुछ बी करो कताबें च उन्ना कदैं बी मैक्सिमम उस बंदे नै उस फिल्म कन्नै केह् शो कीते दा कि कालेज जाओ कलासां लाओ नॉलेज नॉलेज इज मैट्टर एह्दे आस्तै केह् कि नालेज इक मैट्टर ऐ नॉलेज जित्थां दा अवै घट्ट ऐ इ'यै गल्ल समझा दी कि कताबें दे बिच्च बड़ियै कक्ख निं थ्होंदा बस एह् होंदा कि तुस कताबां पढ़ो नॉलेज लैओ ते अपनी जिन्दगी च उस चीज गी इस्तेमाल करो परसपर करो जित्थै जरूरत प'वै ठीक ऐ बाकी जै सीता राम